हॅलो कोण उलयता

आं सांगात तुमका आता पिकता ती जाय सिजनल होय सध्या आमचे कडेन तांबडी भाजी आसा मुळो आसा भेंडें घोसाळीं चिबडां आसा पडवळीं आसात दुदया पानां भाजी आसा दुदी आसा तुमका कितें जाय आशिल्लें आनी कितले काॅन्टिटी जाय होय नाल्ल आसात होय होय

होय होय ताजीच सुद्दां भाजी आसा डेली डेली काडटात होय होय आमी रोयतात आमगेलें आसा होय ओन कल्टिवेशन आसा होय सगली भाजी रोंयता आमी म्हळ्यार भेंड्याची पीक काडटात मागीर दुदी आतां दुदयाचें भेंड्याचें तांबडी भाजी घोसाळीं काडटात पडवळीं काडटात होय तुमका आतां कसली

आतां आम आमी कितें करतात अशी रस्त्यार बीन कोणीय घेवन बायल्यो येतात महिला मंडळाची बी बायलां योवन घेवन वतात आनी ती रस्त्यार तेंगेलें रेटी प्रमाण विकता आमी होलसेल घालतात होय तुमका कितली कोन्टिटी अशी जायी आनी कसली भाजी जाय

ओय दुदी आसात पडवळें आसात सुरण आसा पूण चड कोन्टिटी मेळपाना एक दोन पीस मेयटले

आं आं कळ्ळें

कळ्ळें कळ्ळें होय फ्रेश आसा तुमी येवन व्हरतलीं कांय तुमका रेट मे आं कळ्ळें नाल्ल तुगेले बारीक आसा तें आठ रुपयान आसात मागीर धा रुपयान आसा पंदरा रुपयान आसा तुमका कशें जाय तें पोवपाचे मध्यम म्हळ्यार तुमका बारा रुपयान पडटले होय तुमका शंबर जाय जाल्यार तुमका धा रुपयान धरता होय जाता जाता तुमी म्हाका काॅल करून येया मात्शीं येत तेन्ना आं बरें बरें